गजरनि जो सीरो पटाटनि जो सीरो जलेबी गिहरु मीठो लोलो कराची हलिवो नारेल जी मिठाई माजू माजून मावे जी मिठाई गिहरु लोलो रसगुल्लो सिङरनि जी मिठाई खाजन जी मिठाई गिहरु